बिहारमे स्वास्थ्य देखभालक वित्तपोषण जे छै सरकार तरफ से बहुत तरह मतलब प्रयास कयल गेल छै लेकिन बहुत एहेन प्रयास छै जे अखनो आभाव छै जकर आओर ओ चीज जे छै से लोककेँ अपन जेब खर्चा से सरकारी अस्पतालमे गेलाक बाद करऽ पड़ै छै लोककेँ जतेक दबाइ उपयोगी छै ओ अस्पतालमे नहि छै लोककेँ अपन पाइ लगाके ओ चीजके जे व्यवस्था करऽ पड़ै छै सरकार तरफ से सरकारी अस्पतालमे उचित शौचालयके व्यवस्था नहि छै तऽ लोककेँ बाहरी शौचालय जे छै जे गैर सरकारी शौचालय डिलक्स शौचालय छै अपन पाइ खर्चा कऽ के जे गेट केँ ठीक बाहर रहै छै सरकारी अस्पतालकेँ ओतय जे छै से ओ शौचालय उपयोग करऽ पड़ै छै एहेन बहुत असुविधा छै अखन सरकारी अस्पतालमे जाहिसॅं आम लोककेँ जे छै से अपन दैनिक खर्चाकेँ जे छै प्रयोग करऽ पड़ि रहल छै